हेलो जी अविनाश कम्युनिकेशन शॉप जी भैया गुड मॉर्निंग यह बोल रहा था कि मैंने आपकी दुकान से पिछली बार रियलमी फाइव ऐस लिया था तो फिर उस मोबाइल से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ जो कि मैं अपने छोटे भाई के लिए भी वही सेम फ़ोन लेना चाहता हूँ उसका बड्डे है सो मैंने यह सोचा कि एक नया मोबाइल लेकर उसे गिफ़्ट कर दूँ अगर आप जी अगर मैं आपके दुकान पर आऊँ तो फिर प्राइस में अगर कुछ कंसेशन हो सके तो फिर बता दीजिए उस मोबाइल से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ उसकी बैटरी उसका इस स्क्रीन साइज़ और परफॉर्मेंस उसका रेम रोम सब अच्छा है तो जो मेरा बजट है वह काफ़ी लैंदी न होकर इतने में ही है कि दस हज़ार पाँच सौ तक में वह फ़ोन लेना चाहता हूँ जी फ़ोन तो उस रेंज में काफ़ी सारे हैं जैसे विवोस हो गया ओप्पो हो गया और लेनेवो हो गया लेकिन मैं जो है कि प्रफ्रेन्स करना चाहता हूँ वही सेम फ़ोन रियलमी फाइप ऐस जी कलर वेरिएंट्स अगर आपके पास हो तो फिर ठीक है वो ब्लू कलर में ज़्यादा बैटर रहेगा और उसकी जो यह और एक्स्ट्रा जो है कि ऐट जी बी रैम और सिक्स जी बी रैम दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है तो मैं इस बार ऐट जी बी रैम लेना चाहता हूँ देखिए जैसे